आज से दो तीन दिन पहले मैं बाज़ार गई वहाँ पर मैंने बाज़ार में एक चादर देखी थी जिस का रंग बहुत सुंदर था और उसका डिजाइन भी बहुत ही अच्छा बना हुआ था मैं वह चादर जब उसका ना मैंने उसकी कीमत पूछी तो वह कीमत भी उसकी बहुत ही वाजिब थी बहुत महंगी नहीं थी वह चादर और दुकानदार ने भी मुझ से इस ख़रीद उसको ख़रीदने के लिए ज़बरदस्ती करी कि आप यह चादर ले कर जाइए मेरे विश्वास पर वाकई आपने बहुत अच्छी चादर पसंद की है सुंदर है और सभी लोग इसी चादर को ले कर जा रहे हैं आप इसे ले कर जाइए मेरे विश्वास पर मैं उसके विश्वास पर वो चादर ले कर के आ गई घर पर बिछाई एक दो बार उपयोग में लेने के बाद जब मैंने उस चादर को धोया तो वो चादर बिल्कुल ख़राब निकली उस चादर का सारा रंग निकल गया उसका सारा प्रिंट उतर गया और वो चादर का कपड़ा भी इतना बेकार था कि वो छू ना चादर भी छोटी हो गई सिकुड़ गई वो चादर तो वो चादर मेरी बहुत ही बेकार निकली मेरा उस चादर के साथ बहुत ही बेकार अनुभव रहा